मुंहिंजो भाउ कोमर्स जे आख़िरी साल में आहे पर पहिरियों उन खे पढ़ाईअ में घटि इंट्रेस्ट हूंदो हुयो त मां ऐं मुंहिंजा घर वारा हुन खे हिमताईंदा होयासीं की भई अॼुकल्ह ई चटा भेट चटा भेटीअ ई दुनिया में पढाईअअलावा कुझु बि काने सुठी पघार खपे त सुठो पढाई बि करणी पवंदी जंहिं जे करे हूअ इहा ॻाल्हि सम्झी करे हुन हाणे सी एफ ऐ कोर्स खंयो अथई सेटिफाइड फाइनेंशल एनालिसिस जंहिं में उहो अॻियां वञी करे इंवेस्टमेंट बैंकिंग करण जो सोचे थो उन में जाम सुठो पघारुं आहिनि पर इहो जीअं कोर्स ॿाहिंरा जो आहे त इन में पढाई बि जाम ॾुखी आहे हाणे उहो हुन जे हिसाब सां पढाई करे थो मां बि चाईंदुमि की भइ उओ अॻियां सुठे नमूने वधे उन ई सैलरी सुठे नमूने हुजे जीअं हू ख्वाहिशूं पूरियूं करे सघे